हैल्लो हैल्लो हांजी कारपेट हैन थोआड़े कच्छ ते केह् केह् रेट होग उं'दा इयां दस बाय दस बाय बारां दा होइया पंदरां बाय ठारां दा होइया अच्छा मिकी लोह् आह्ला रेट दस्सो पैह्ले जेह्का लोह् रेट च होऐ अच्छा अच्छा जेह्ड़ा राजेस्थानी ऐ ते ओह्दा केह् रेट पेई जाना जेह्का राजेस्थानी ऐ आहो बारां सौ पञां रपे दा हांजी हांजी अच्छा

अच्छा अच्छा हां ते थोआड़ी दुकान किन्ने बजे खुल्दी अच्छा नौ कोला शाम्मी पंज बजे खुल्ली होंदी जां नौ बजे तक अच्छा अच्छा चलो मिकी जिल्लै टाइम लगदा मैं थोआड़ी दुकान पर औना मिकी एड्रेस सनाउड़ो अपना अच्छा अच्छा नारायणा हास्पिटल कन्नै जेह्ड़ी मार्किट ऐ अच्छा ते जां ते मिकी फोटो व्हाट्स एप्प करूड़यो ठीक ऐ नि टैम लग्गू जिल्लै हां इय्यो नंबर ऐ मेरा चला दा चलो ठीक ऐ फ्ही अच्छा ओके